हाँ मुझे पाँच तारीखें याद हैं तीन जून दो हज़ार एक पाँच अगस्त दो हज़ार पन्द्रह बारह सितम्बर दो हज़ार चार छः जून दो हज़ार एक पाँच अगस्त दो हज़ार आठ